जी हमारे यहाँ बहुत पुरानी एक विशेष व्यंजन है जो सदियों बहुत ही पीढ़ी तो पीढ़ी चलते आ रही है जिसको हम बेरंगुराम कहते हैं बेरंगुराम यानि डाल वाली पूड़ी और गुड़ का बना हुआ गुराम जिसको बनाने का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम लोग दाल उबालते हैं फिर उसमें पीसते हैं जिसमें उसको मिक्सर पीसते हैं उसके बाद हम उसमें नमक अज्वाइन मंग्रेल हल्दी सब डालते हैं उसके बाद आटा गूंद के हम लोग ब्रयन बनाते हैं गुराम बनाना प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम लोग गुड़ को गुड़ पानी उबलते हैं और गुड़ डालकर उसका पूरा गुड़ को पिघलाते हैं उसके बाद हम लोग कढाई में आता घूनते हैं और उसमें मिला देते हैं और उसमें अगर आम डाल दे तो उसका स्वाद और बढ़िया लगता है इसी को बरेनगुराम करते हैं यह हमारे पीढ़ी टू पीढ़ी चलती आ रही है और हमारे यहाँ का विशेष व्यंजन है